आं आंनि गारि सालायनो रोंनायखौनो जुनिया रोंगथि मोनो मानो होनोबा आं बे गारि सालायनायाव जोबोद दिगदार दिगदारफोर जादोंमोन फास्तआव रोङामोन बिराथ मायनि गारि फ्रा जेनेबा थाबथा थाबथा लामा सामाफ्रावनो लासैनो आमफ्राय दा मानि मोजां जालांबाय आरो दा गारि सालायनो रोंनानै जेनेबा आं बहाबाफोर थांनोबा जेनेबा हथाथखरि बहाबाफोर थांनोबा जेनेबा न'नि फ्रायनो आङो आरामैनो सालायलांनानै थांनो हायो आरो दा मालायनि मालायनि हेफाजाबबो नांदेरला जाहैबाय जेनेबा जेनेबा सोरखौबा लोगो नांदेरगौ बेफोरबो नांदेरला जाहैबाय जेनेबा हारसिंनो थांनो हाबाय जेनेबा गोजान जायगाफ्राव जेनेबा अखनबा जोङो जेरै जेरै जोङो अथ' बेफोरखौ आगोलहाय बेफोरखौसो बाहायोमोन नालाय जोंङो दा बेफोरखौ नेनांला जाहैबाय जों मायनि न' गारि थाखानानै जेनेबा जोङो बाहाय जोङो समावनो सम सहैनाय जाहैबाय आरो बेनोसै आरो